ہاں ہیلو عائشہ السلام علیکم اور سب خیریت اور سب گھر پہ سب ٹھیک ہے نا پڑھائی تو الحمد للہ بہت اچھی چل رہی ہے ابھی آپ بتائیں اوکے اوکے تو پھر گریجویشن کے بعد آپ کس کالج میں ایڈمیشن لیے اچھا تو پھر کون سا سبجیکٹ میں ہوں اوکے اوکے تو پھر ویسے تو ہاں میں بھی لے لی ہوں ماسٹرس میں ایڈمیشن اور میں بھی وہی بی ایس کالج میں ایڈمیشن لی ہوں وہاں بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے ہوں تو ہاں پہلے کی بات تو کچھ اور ہی تھی ہمارے سر بھی مطلب کہ ایسے تھے کہ ہم لوگ کو کچھ سمجھتے تھے کافی ہیلپ مل جاتی تھی کلاس سے ہوں چلیں پھر تو بہت اچھی بات ہے ویسے ہم لوگ کو ہی تھوڑا سا ایکٹیو رہنا پرتا ہے تاکہ کچھ کوئی کلاس یا پھر کوئی سبجیکٹ وائز چل رہا ہے تو وہ چھوٹ نہ جائے تو اب ہم لوگ کور کر لیتے ہیں تو پھر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے سر تو ویسے سبھی اچھے ہوتے ہیں تو پھر آگے کی کیا پلاننگ ہے کیا کرنا ہے اچھا نہیں میں تو سوچ رہی تھی کہ ماسٹرس کے بعد وہی اس کا اگزام دے دینا ہے پروفیسر اسسٹینٹ کا تو کافی بیٹر رہتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا بی ایڈ وغیرہ یہ بھی صحیح ہے لیکن وہ تھوڑا ہائی کوالٹی پہ چلے جاتا ہے ہاں ویسے یہ بھی اچھا ہی ہے سب کچھ کو ویسے آگے کا سوچ کے بھی چلنا یہ بھی اچھی بات ہے چلو ٹھیک ہے اوکے پھر بات میں بات کرتے ہیں اوکے اللہ حافظ